मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है मुझे खाने पकाने की बहुत ही ज़्यादा यह शौक़ हो शौक़ है मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है कभी कभी मैं घर में खाना बनाती हूँ जैसे मुझे ढोकले सांभर इडली बनाना बहुत पसंद है और मेरे घर में सबको भी ये बहुत पसंद आता मुझे रसोई में कुछ भी पकाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं रसोई में बहुत अच्छी अच्छी डिस पका लेती हूँ मुझे रसोई में दाल चावल पुरी सब्ज़ी इत्यादि बहुत पसंद है बनाना और कभी कभी तो मैं ढोकले सांभर इडली यह सब भी बना लेती हूँ मुझे रसोई में रहना खाना और पकाना बहुत पसंद है मुझे रसोई में बहुत अच्छा लगता है कुछ भी डिस बनाना मुझे रसोई में चाय बनाना अच्छा लगता है मुझे रसोई में पुरी बनाना अच्छा लगता है मुझे रसोई में सब्ज़ी बनाना अच्छा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं रसोई में कुछ ना कुछ बनाती रहूँ मुझे रसोई में खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है मैं रसोई में अच्छे अच्छे पकवान पका पकाती हूँ और सब सब लोगों को खिलाती भी हूँ मुझे रसोई में यह सब खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है मुझे अपनी रसोई बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि रसोई में हम अपने पेट पेट भरने के लिए कुछ भी डिस बना सकते हैं रसोई में हमें बहुत अच्छा लगता है रसोई में हम अपने आधे से ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं इसलिए मुझे रसोई बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे रसोई में कुछ भी खाना या कुछ भी डिस पकाना ज़ बहुत अच्छा लगता है